डिलीवरी बॉय से मैंने सामान मँगवाया था जिसके अंतर्गत उसने मुझसे अभद्रता से व्यवहार किया उसके अभद्रता व्यवहार के कारण वहाँ कई लोग खड़े हुए थे जिसके कारण मैंने अपनी बेइज्ज़ती को फील किया था और मैंने उससे सामान लेना अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है अब मैं उसकी शिकायत उसके उच्च अधिकारियों द्वारा पोचा रहा हूँ ऐसा अब अगर आप लोगों के साथ हो तो आप भी उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुँचाए यह मेरी ही यही शिकायत मेरी है और ये ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है